ہندوستان ایک جمہوری حکومت ہے یہاں سبھی طرح کے مذہب مذاہب کو ماننے والے موجود ہیں ملتے ہیں کیونکہ ہر قوم اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہیں خاص کر کے یہاں ہندو مسلم سیکھ عسائی بودھشٹ وغیرہ جین وغیرہ سارے یہاں پر وہ رہتے ہیں سبھی کا اپنا اپنا حق ہے اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا یہ مذہب میں یہاں کوئی پابندی نہیں ہے ہر مذہب آپس میں یہ چیز بتاتے ہیں کہ مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر رہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوں ایک دوسرے کے خوشی میں غم میں شامل ہوں اور ایک دوسرے کے یہاں آدان پردان بھی ہونا چاہیے مذہب آپس میں کوئی بھی بیر یا کوئی بھی نفرت کسی بھی مذہب میں نہیں سکھاتا ہم آپس میں ہی لڑ بیٹھیں گے تو ایسی چیز مذہب کے اندر کہیں بھی اس کا راستہ نہیں ہے ہر مذہب صحیح چیز صحیح راستہ اور صحیح طور طریقہ بڑے چھوٹوں کی تہذیب چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کو سلام عرض کرنا اور اپنے بزرگوں کی خدمت کرنا ہر مذہب کے اندر موجود ہے اور مذہب کی پابندی پر ہم لوگ کو رہنا چاہیے اور ہر مذہب ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت اخلاص بھائی چارگی کے ساتھ پہ رہنا چاہیے اور ہم لوگ ہندوستان میں بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ سارے مذہب کے ماننے والے ایک ساتھ ہر پرو میں ہر تہوار میں مل جل کر ہرش الاس خوشیاں مناتے ہیں عید ہو بقر عید ہو دیپاولی ہو دشہرہ ہو یا گڈ فرائیڈے ہو جو بھی پرب ہو ہم لوگ سبھی آدمی مل جل کر مناتے ہیں اور اس طرح سے مناتے ہیں تاکہ ہمارے دے ہمارے دیش کی شان و شوکت بر قرار رہے اور ہم آپس میں مل جل کر رہنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے شریک حیات رہیں کسی بھی طرح کسی کو کوئی پریشانی اگر کسی پڑوسی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اسے سب سے پہلے اس کو اس کی تکلیف کو حل کیا جائے اس کی مدد کی جائے اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو مذہب سکھاتا ہے کہ اس کی بیماری میں اس کی مدد کری کی جائے پیسے سے جان سے مال سے تاکہ وہ وہاں تک پہنچ سکے ہاسپیٹل تک جا سکے اور اس کی جان بچ سکے سب سے بڑا مذہب تو ہم لوگوں کا بتاتا ہے کہ آپس میں ہم لوگ مل کر رہیں آپ ہندو مسلم سکھ عیسائی مذہب یہی بتاتا ہے سب ہیں آپس میں بھائی بھائی کبھی کسی سے بیر نہیں رکھنی چاہیے یہی ہمارا یہی ہماری سوچ ہے